खूऐ दा पानी अस इ'यां कड्ढना कढदे बाल्टियै कन्नै खूह् होंदा इक उप्परा दा बिल्कुल गोल बने दा होंदा ओह् गोल तरह् बने दा होंदा ओह्दे उप्पर इ'यां लकड़ी दा बनाए दा होंदा उ'ऐ नेहा उप्परा गोल भी उसी इक खड़ा लंबा डंडा होंदा इ'यां इक लकड़ी दा बनाए दा होंदा शैल फ्ही ओह्दे उप्पर ओह बी ओह्दा तारें दा होंदा अग्गै पिच्छै पाए दा होंदा बिच रखदे उसी रस्सा बनांदे इक शैल मुट्टा रस्सा बनाना प्ही ओह् रस्सा ओहदे च बाल्टी ब'न्नी उसी प्ही खूहै च पाना ओह् रस्सा इक साइड दा ओह् रस्सा खिच्चना दूई साइड दा ओह् बाल्टी थल्लै जानी जेल्लै थल्लै बाल्टी भरोग बाल्टी भरोई गेई जेल्लै प्ही उप्पर आई जानी रस्से कन्नै खिच्चनी बाल्टी प्ही अपनी बाहीं दा जेह्ड़ा बैलेंस बनाना पौंदा शैल डबले शपड़े बनाने पौंदे तैह्लूं बाल्टी खिचगे अस खिच्ची सकदे इ'यां मुर्दा शुड्दा होऐ बेचारा कोई कमजोर ओह् ते पेई आ खूऐ च गै बंदा होना चाहिदा थोह्ड़ा इ'यां हैल्दी बैल्दी होऐ तां उ'ऐ उसी पानियै गी कड्ढी सकदा ताकती आह्ला बंदा गै ते ओह बी इक दम बैलैंस होना चाहिदा बंदे ई बाहियें उप्पर उसी खिच्चना उप्परा डंडा डोरे ई खच्चना फ्ही बालटी इन्नी भारी पाई दी कम से कम कोई पंज किलो दी बाल्टी ते होंदी गै होंदी निक्की बी पाह्ग कोई तां किन्नी निक्की पाह्ग पंज किलो सारी ते पाना गै पौनी ओह्दे बिच ओह्दे कन्नै रस्सै कन्नै उसी उप्परै ई करना इक पा्स्सै बाल्टी थल्लै जानी दूऐ पास्से दा बाल्टी उप्पर आनी ओह्दे करी बी अस इ'यां बी खिच्ची सकने आं उसी ते जां प्ही इक तरीका एह् होंदा हून भाई बिजली शिजली ऐ अज्ज कल ते पैह्लैं पैह्लैं कुत्थै होंदियां हा बिजलियां शिजलियां होंदियां गै नेहियां ते लोकें बेचारे इ'यां गै खुऐ दा पानी कड्ढी कड्ढियै इस्तेमाल करदियां होंदियां हा औरतां बेचारियां जनानियां बेचारियां केह् करना उ'नें बेचारियाें निक्के निक्के बच्चे होंदे हे बेचारियें दे कन्नै इक पास्सै डंगर शगंर बी रक्खे दे होंदियां हा मेहियां रक्खी दियां होंदियां गमां रक्खी दियां होंदियां जंदियां उठी बेचारियां डंगरें कन्नै जाना बेचारिये कपड़े धोने कुदै कुदै खड्ड शड्ड लब्भी गेई ते उत्थै बेही लैंदियां हा बेचारियां कपड़े लेई जंदियां हा घरा दा ते उत्थै बौंह्दियां हियां बेचारियां ते माल उं'दा चरी चुरियै बौंह्दा हा ओ्ह् बी बौंह्दियां जाइयै खड्डा बेचारियां ते धोंदियां हियां अपने कपड़े शपड़े उत्थै सकांदियां बेचारियां ते धोइयै घरै ई औदियां हा शामी फही घर औंदियां हा ते निक्के निक्के बच्चे जेह्के निक्के निक्के होंदे हे ते उ'नेंई लेई जंदियां कन्नै जेह्के बड्डे बड्डे होंदे ते उ'नेंई छुड़ी दिंदियां घर ओह् छड्डी देने बचारे घर कुदै स्कूल होंदा हा कुदै आस्सै पास्सै ते उत्थै छुड़ी देने स्कूल बेचारे ते सवेरे दे जंदे कुदै शामी घर पुजदे आइयै फ्ही कुदै बेचारियां हुट्टियां थक्कियै औंदियां हा ते कुदै बनादियां हा फुल्के जां ढोडे फुल्के कुत्थै होंदे हे उ'नें दिनें आ खलादे थे दूध शूध बच्चों को दुद्ध शुद्ध बच्चें गी बेचारे पींदे हे उंदे कोल कुदै हंदा हा ते उ'नें दिनें मेहियां शेहियां लोकें रक्खी दियां होंदियां हियां दुद्ध बी शैल होंदा हा दुद्ध होंदा हा देहीं होंदा लस्सी बनांदे हे लोक इन्नी शैल लस्सी होंदी ही प्ही मोटरां बी होंदियां हां प्ही जेह्ड़ी मोटर होंदी ही ते ओह् बिजली दा अजकल तारां शारां बिजली दियां चलियां जिस बेल्लै ते लोकें मोटर पानी खूहै च प्ही पाइप पानी प्ही बिजली दा कनैक्शन देना प्ही कनैक्शन देने दे बाद फिर बिजली कन्नै पानी उप्पर औंदा हून लोकें इन्ने होई दे लोक बेंद इ'या समोई दे बेंद